जय झूलेलाल असांजे महाराष्ट्र राज्य में असांजो मुंबई शहर में गणपतिअ जो मशहूरु मंदिर प्रभा देवी में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर जिते गणपति भॻवानु ऐं साण हुननि जी पत्नी ज़ाल रिद्धि ऐं सिद्धि सां विराज़मान ऐं पूरो पूरो शिव परिवार उते आहे शिव भॻवानु पार्वती सां कार्तिक भॻवानु ऐं गणपति भॻवानु हुते नंढो हनुमान जो बि मंदिर आहे उहो असांजी मुंबईअ में जो ममा देवी मंदिर छा खां असांजो मुंबई शहर जो नालो उत्पन थियो उहो घणो मशहूरु आहे नवरात्रनि में ख़ासि तौर ते उते पूजा अराधना अर्चना कराई वेंदी आहे ऐं सिद्धिविनायक मंदिर में चौथ गणेश चौथ जेका चइबी आहे हुनमें संझिअ जी आरती जो चंॾु चंॾु उभिरनि खां पोइ थींदी आहे उहो हुनमें आनंद ॿियो आहे असांजे महाराष्ट्र जो विठोबा मंदिर बि घणो मशहूरु आहे जंहिंमें श्री कृष्ण भॻवानु विठल जे अवतारु में पंहिंजे भक्तनि खे दर्शन ॾिनो जय झूलेलाल